श्याम बिल्डिंग हॉर्स में मैं काम करता हूँ ऐसा बहुत सारा काम यहाँ आता है कि हम लोग कर नहीं पाते हैं और एक का एक दिन का काम दो दिन तीन दिन में करते हैं और ऐसे धीमे करते हैं अच्छा करते हैं जो कस्टमर को बढ़िया लगे कि फिर दुबारा आए दुकान पर इस लिए धीरे धीरे समय बीताने में कोई मतलब नहीं है

हयबा हो गया ट्रक हो गया जे सी बी हो गया पोपलेन हो गया ये सब का पिन फुस्स होता है चलते चलते कर जाता है ना तो होल भी बनता साइड भी बनता है सब माल रख के फेसिंग ग्लेंडर करते हैं गोर में ग्लेंडर करते हैं सब ऐसे ही मार के ग्लेंडर से एक दम फिनिसिंग बिठा के तब देते हैं मुर्ग़ का काम आ गया कमा वो कमानी का आ गया टुटा फुटा सब बेल्डिंग हो जाता है कमानी बेल्डिंग ग्रुप झाड़ के करते हैं क्योंकि मज़बूत रहे टूटे ना दुबारा फिर नया ना लें कम पैसे में काम हो जाए

मज़बूत हो जाए तो नया का मार करता है जो हम लोग बेल्डिंग करते हैं कमान में और लोगों से भी बढ़िया व्यवहार है कि सब लोग आ कर पूछते हैं ख़ाली हैं ख़ाली हैं अभी नहीं करे एक अध दो दिन में आना तो हम लोग ख़ाली नही रहते तो हम बोल देते हैं दो दिन तीन दिन लगेगा तब कहते हैं ठीक है आ जाएंगे